जइसेकि माछ मारल जाइ हइ तऽ माछ मारैके सिस्टम भेल जेकि कोइ दवाइ दै दै छथिन तऽ ओहि दवाइमे माछ भी मरि जाइ छै सभ आओर जइसेकि माल जाल पशु बकरी नेमना सभ ओहिमे पानी पिए छै ओकरा सभके बेमारी होइ जाइ छै तब ओइसन ढङ्गके माछ मारैके नहि चाही जालसे जाल गिरैके पिटतै माछ माछ निकालतै लेकिन दवाइ दैके नहि दवाइ देलाके बाद छै से आदमिओके बेमारी होइ जाइ छै पशुधन सभ पिए छै ओ पानी दवाइवला पोखरि नदीमे ओकरो सभके बेमारी भै जाइ छै माछ मारैके सिस्टम भेलै बन्शीसे पकड़िए आओर जाल गिरैके माछ पिटिऔ ओसब एकरङ्ग होइ छै लेकिन दवाइ देलकामे दवाइ दै देलाके बाद ओ माछ निकालिके बेचै चलै छै तऽ जे जनतासभ खाइवला छै ओ खाइ छै लै छै ओकरो सभके बेमारी होइ जाइ छै आओर ओहिमे पानी पिअल जाइ छै